सुपौलमे जे यऽ मकानअछि भाड़ाके लेल अथी होटल अछि होटलमे जे छै आदमी सब ठहरैए ओकर बाद जे छै विद्यार्थीके लिए होस्टल अछि होस्टलमे रहैए ओकर बाद जे यऽ सुपौलमे घुमयके लिए बहुत अच्छा अच्छा जगह यऽ जहाँ पर लोग घुमए छै आओर सुपौलमे जे छै विद्यार्थीके लिए बढ़िआँ बढ़िआँ इसकुल अछि जेकि विद्यार्थी जाइए पढ़ैए इसकुलमे जे यऽ गाँधी मैदान मैदानो यऽ जाहिमे बच्चा सब जे यऽ खेलए कुदएके जाइए अच्छा संस्कार मिलैए ओहि दूसरा सुपौलमे जे यऽ घर यऽ जेकि कमसँ कम चारि हजार किराया यऽ एहिमे लैट्रिन बाथरूम सब एटैच दए यऽ कोनो कोनो जगह होइए लैट्रिन बाथरूम नहि अछि खाली घर दैए सुपौलमे जे छै बढ़िआँ इसकुल यऽ हाइ इसकुल जेना भेल मिडिल इसकुल यऽ सबकुछ यऽ जतऽ लोक पढ़ैए